زندگی کے سب سے بڑے مشکل مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہوتا ہے اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنا بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے بہت فکر کرنی ہوتی ہے پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے اس لیے اس مرحلہ میں فیصلہ لینا بہت دشوار ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب میری شادی کی بات میرے گھر والوں نے میرے سامنے رکھی تو میں پریشان سا ہو گیا بہت الجھن سی ہوگئی کہ میں کیا پسند کروں میں کس کا انتخاب کروں کہ وہ میری زندگی اور میرے بچوں کے لیے بہتر ہو سکے میں اس پریشانی میں جینے لگا لیکن کچھ مہینوں کے بعد چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گھر والوں اور دوستوں نے الگ الگ مشورہ دیا سب کی باتیں ذہن میں نقش ہوتی چلی گئیں آخر کار اپنے گھر والوں اور اہم دوستوں کے مشورے اور دل کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی شادی کا فیصلہ گھر والوں کے سامنے پیش کر دیا میں اس طرح کے معاملہ میں جب بھی پھنستا ہوں تو اپنے گھر کے افراد اور اہم معتبر دوستوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں اور میرا یہ عمل کامیاب رہتا ہے اور میری زندگی کے لیے یہ سارے مشورے مفید ہی رہتے ہیں الحمد للہ